हाँ मैं अपने दोस्तों और अन्य बाइकरों के ग्रुप के साथ बाइक ट्रिप पर गया हूँ ज़्यादातर मैं अपने दोस्तों के साथ गया हूँ हम लोग अपने ट्रिप के लिए प्लानिंग एक तारिख़ को ज़्यादातर करते हैं ऑपिस से हम लोगों को तीस तारिख़ को हम लोग अपना प्लान बना लेते हैं और ऑपिस से भी फ्री हो जाते हैं उसी कन्डिशन के आधार पर हम लोग चार पाँच बाइकों को पहले दो दिन पहले मैनटेनेंस करा लेते है उसकी सर्विस करा लेते हैं उसके बाद उस में पेट्रोल वग़ैरह देख कर उस में भरवाते हुए हम लोग ट्रिप पर निकलते हैं जिस में हम लोग शिमला कभी देहरादून कभी मसूरी कभी दिल्ली उत्तराखंड यहाँ की ट्रिप ज़्यादा करने में मज़ा आता है इसके साथ ही हम लोग चेन्नई भी गए हैं दोस्तों के साथ वहाँ की ट्रिप में हम लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा क्योंकि चेन्नई में हमारे मन पसंदीदा भोजन नहीं मिल पता था इसके साथ फिर हम लोग पहाड़ों के ट्रिप पर भी बाइक के साथ निकले हैं सब से अच्छा मज़ा हमे शिमला के ट्रिप पे आया जिस में हम लोग बहुत सारा उस में इन्जॉय किया